राजस्थान असांजो हिकु सुहिणो शहर आहे राजस्थान में मुख्य तौर सां भई चवंदा आहिनि भई राजस्थानी माण्हू हूंदा आहिनि त भाषा बि राजस्थानी आहे समाचारनि अखबारनि में लॻिभॻि राजस्थान जी जेकी आहे हितां जी गतिविधियूं आहिनि हितां जा जेके भाषाऊं आहिनि उनें हिसाब सां घणई प्रोग्राम ठहियल आहिनि उन्हनि जे हिसाब सां को नाच गाना जेके आहिनि गरबा आहिनि मतिलबु घुमर आहिनि इहे शयूं टीवीअ ते अखबारनि में ज़रूरु ॾेखारींदा आहिनि ऐं पूरे राजस्थान जी असांजी धरती जेकी आहे राजपूतनि जी धरती आहे हितां जो जेको वातावरण हर एकवीह किलोमीटर खां पोइ त भाषा ई बदिलजी वेंदी आहे उन भाषा जो सभ जो वर्णन असांजी अखबारनि में राजस्थान में समाचार पत्र में कयो वेंदो आहे ऐं अलॻि अलॻि रुप जेके राजस्थान जा आहिनि उहे बि ॾेखारिया वेंदा आहिनि